नमस्ते हाँ जी अच्छा अच्छा आपको क्या क्या घूमना है जोधपुर में अच्छा

अच्छा तो सर ठीक है तो सर आप कब आएंगे जोधपुर ठीक है तो जब आप आएँ मुझे डेट बता दीजिए ठीक है और आप लोग कितने जने हैं ठीक है तो आपके रहने सहने का भी हमको बुक करना है या आप ख़ुद करेंगे वह ठीक है तो सर मैं आपको वैन जगह बता देती हूँ जो जोधपुर में घूमने की है एक तो वो मेहरानगढ़ किला है है राव पार्क हैं हेरिटेज़ है और भी बहुत सारे जगह हैं जैसे लेक और मतलब पाईलाना है झीलें है यहाँ की और हर हर जितनी जगह आप जाएंगे उसके लिए आपको गाइड चाहिए ठीक है गाइड चाहिए या फिर किले से आपको लेना है ठीक है सर तो अगर अगर हम लोग टोटल करें तो आपके ट्वेंटी पच्चीस हज़ार तक आपको हमें देना होगा इसमें आपका रहना आपका घूमना आपका गाइड आपके लिए जो गाड़ी लगेगी वह और आपका खाना पीना इन्क्लूडेड होगा हाँ सारी होगी वह भी आपको घूमा दिए जाएंगे पर अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ घूमना होगा तो उसके अलग से पैसे लगेंगे जोधपुर में जैसे अगर आप हमें जोधपुर में बोल रहे हो तो जो भी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध चीज़ें हैं वह सारे आपको घूमाएंगे हम लोग जी तो इसका मतलब पैसा लगेगा आप को घूमा तो देंगे पर अलग से पैसा लगेगा हाँ क्योंकि वह जोधपुर के बाहर का हो गया है तीन चार किलोमीटर वह सब तो सर आपके उस ट्वें पच्चीस हज़ार वाले प्लान के अंदर ही होगा साथ में हाँ वही तो पर आप सात जने हैं तो आप सात जनों का अलग रूम लेना होगा फिर आपका खाना पीना ठीक है